हलो तव्हां शांती भाॼियुनि वारी था ॻाल्हायो हा मूंखे मुंहिंजे पाड़े वारनि मां ख़बर पई त तव्हां घर में भाॼियूं ॾेई वेंदा आहियो मूंखे त जामु भाॼियूं खपनि थोरो ॿुधाइंदो कहिड़ी कहिड़ी भाॼियूं अथव हाणे मुंहिंजे घर में शादी आहे त तव्हां ॿुधायो कहिड़ी कहिड़ी भाॼियूं ॾेई सघंदा आहियो तव्हां सठि सत हा सठि सतरि माण्हूं अचण वारा आहिनि हा ऐं ॿिनि वेलनि जी रोटी ठाहिणी आहे ॾींहं को ऐं राति जी हा ठीकु आहे वीह किलो ॿसर लिखो वीह किलो टमाटा लिखी छॾियो हा ख़बर त आहे पर भाभी टमाटा ताज़ा बि कोन आहिनि बाज़ारि में तव्हां वटि ताज़ा अथव ठीकु आहे हिक कमु कयो ॿ किलो टमाटा ई मोकिलियो फ़िलहालु मां ॾिसां कि ताज़ा आहिनि कि न न हा पहिरों आंटी ॾिसणो पवंदो न मूंखे बि कि आहिनि सुठा कि न न हा हा हा आंटी तॾहिं बि पर मूंखे हिकु दफ़ो पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसणो आहे न न त त टमाटनि जी जॻहि ते ॻिदामड़ी विझी छॾंदमि भाॼीअ में सावा सावा टमाटर ठीकु आहे हलो

ठीकु आहे हले ॿियूं भाॼियूं लिखो हा हा ऐं वाङण बि पंज किलो ई ॾियो शायदि सेण अचण वारा आहिनी न हुननि खे वणंदा अथनि त सिर्फ़ु हुननि खे ई ठाहे ॾींदमि ॿियनि महिमाननि खे न ॾींदमि न न एॾा न ए न न सिर्फ़ु सेणनि खे ई ॾियणी आहे हुननि जे लाइ पटाटा ॾींदीमानि हा हा वाङण पंज ऐं सिङियूं घणे आहिनि थोरो ॿुधाईंदव या न कढ़ी ठाहिणी आहे मूंखे सठि माण्हुनि जे हिसाब सां बसि थी वेंदी ॿ किला तव्हां जे हिसाबु टे किलो टे किलो करे छॾियो आंटी घटि न थियणु खपे शादी वारो घरु आहे हा हा ठीकु आहे पर छाहे हा पर मुंहिंजे हिसाब सां सठि माण्हूं अची विया आहिनि पर शादी वारो घरु आहे ख़बर न आहे सतरि असी बि अची वञनि त हा हा हा हा बसि अढाई किलो अढाई टे किलो करे छॾियो तव्हां पटाटा बि वीहु किलो करे छॾो ॿसरनि वांगुरु हा हा हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हले त मोकिले छॾियो बसि बसि